इस मोबाइल में बहोत घटिया बैटरी डाली गई है इस टेक्नो मोबाइल में बहोत सारे ऐसे पार्ट्स इस मोबाइल में बहुत घटिया बैटरी डाली गई है इस टेक्नो मोबाइल में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो बहुत जल्दी ही खराब हो जाते हैं हैं जो बहोत जल्दी ही खराब हो जाते हैं इस मोबाइल के बारे में बहुत सारे ऐसे किस्म के इसमें पार्ट डाले गए हैं जोकि इस मोबाइल को बहुत घटिया किस्म का बनाते हैं इस कम्पनी के बारे में मैं कहूँगा कि इस कम्पनी को इस मोबाइल को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए इसमें जो भी क्वाल अच्छी क्वालिटी की चीज़ें डालनी चाहिए जिससे टेक्नो मोबाइल का हर जगह यूज़ किया जाए और मैं भी हर जगह इस इस मोबाइल को हर जगह शेयर कर करूँ कि इस मोबाइल को आप परचेज़ करिए खरीदिए जिससे आपको फ़ायदा हो इस मोबाइल का आप उपयोग करें क्योंकि यह मोबाइल आप खरीदेंगे तो आपको ज़्यादा फीचर्स और अच्छी क्वालिटी का कैमरा और बैटरी आपको मिलेगी मैं इस मोबाइल को पिछले चार साल से यूज़ कर रहा हूँ इसमें कोई भी हैन्गिन्ग की प्रॉब्लम नहीं देखने को मिल रही है आप भी इस मोबाइल का एक बार ज़रूर उपयोग कीजिए जिसके कारण आप अपने इस मोबाइल का अच्छे से उपयोग कर सकते हैं